جی السلام علیکم ابھی ہم تھوڑے دیر پہلے ریچارج کروائے تھے جس کی وجہ سے میرے نیٹ چلنے میں پرابلم ہو رہا ہے میرا نیٹ نہیں چل رہا ہے آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کیوں نہیں چل رہا ہے او اچھا آپ ابھی چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے دیر میں صحیح ہو جائے گا نیٹورک پرابلم او اچھا میرا نیٹ بہت سلو چل رہا ہے تو میرے کو نیٹ چلانے کے لیے ختم ڈیٹا پیک بھروائے تھے ابھی پر نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ کے بتائیے او اچھا ٹھیک ہے سر کتنے دیر میں چلے گا سر پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے سر تو پھر پرابلم نہیں نہ ہوگا نہیں چلنے میں

ٹھیک ہے کب تک ایسا پرابلم چلتے رہے گا سر نیٹورک ایسو کب تک ٹھیک ہو جائے گا او اچھا ٹھیک ہے اوکے سر ٹھیک ہے جلد سے جلد ٹھیک کیجیے کیونکہ ہم لوگ کو نیٹ چلانے میں دقت ہو رہی ہے شکریہ